हेलो क्या मेरी बात स्वादिष्ट भोजन रेस्टोरेंट से हो रही है जी मैंने अभी कुछ समय पहले एक ऑर्डर किया था जिसमें मैंने दोपहर का खाना मंगाया था खाने में मैंने पनीर की सब्जी आलू गोभी की सब्जी चार पराठे पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन मंगाए थे तो मुझे इसको कुछ कमियों के कारण रिटर्न करना है क्योंकि इसमें कमी है और स्वाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं है जो मैंने सब्जी ऑर्डर की थी उसमें थोड़ी सी ख़राबी है उसमें थोड़ा सा अज़ीब सा महक आ रहा है जिसके वजह से हम उसे नहीं खा पाए तो आप मुझे यह बता दीजिए कि क्या इसे वापस करना सम्भव है या नहीं अगर हाँ तो आप मुझे यह बता दीजिए कि मैं इसे कैसे वापस करूँ